हमर नाम प्रियंका कुमारी छी हम जे खाना ऑर्डर कएने छी पार्क रेस्टूरेंटसॅं अखन तक किया नहि एलै हँ की कारण छै